میں نے ابھی تک کوئی بڑا مجسمہ یا آرٹ بنایا نہیں ہے کیونکہ میں نے گرافک ڈیزائنگ حال ہی میں سیکھنا شروع کیا ہے مجھے شوق اس کا کافی پہلے سے تھا لیکن اس کے جو ٹولس جو ایپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی سیکھے ہیں اور میں نے کافی آرٹس بنائے ہیں اور اس میں چیلنجز تو خاص طور پر یہ ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہی سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم بنائیں کیا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کیونکہ آرٹ کو سیکھنا آسان ہے لیکن اس کے بعد اسے امپلیمنٹ کرنا کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو بنانا کیا ہے وہ سب سے مجھے مشکل کام لگتا ہے تو وہ کافی ایک مجھے لگتا ہے اور دوسری چیز کہ اس میں کس چیلنجز یہ آتے ہیں کہ پیشنس لیول آپ کا کھونے لگتا ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے تو اس طریقے کے چیلنجز سامنے آتے ہیں